ग्रामीण माण्हुनि जे जीवन में खेलनि जो ॾाढो महत्व हूंदो आहे जीअं हूअ पंहिंजे पाण खे विकसित करे सघनि नवां नवां खेल खेॾे सघनि ऐं हुन में अॻिते वधंदा रहनि हिन खां उन्हनि जो दिमाग़ु ऐं सिहत ॿई तंदरुस्तु रहंदा आहिनि गॾो गॾु हुननि खे अॻियां वधण जो प्रोत्साहन मिलंदो आहे ग्रामीण माण्हुनि जे जीवन में खेलनि एॾा महत्व इन करे बि रखंदा आहिनि छो जो हूअ खेल खेल में अॻियां वधी करे कहिड़े स्तर ते पहुची सघनि जीअं पहिरीं नंढे स्तिरनि ते गामनि में खेलनि पोइ उन्ही में अॻियां वधंदे वधंदे अची शहर में खेॾनि ऐं उन खां पोइ उन्हनि खे अॻियां ॿियूं शयूं मिलनि अहिड़ो अहिड़ो स्टेज मिले जंहिं खां हू अॻियां बि अची पंहिंजे देश जो नालो रौशन करे सघनि था